ہیلو مدینہ ریسٹورینٹ سے میری بات ہو رہی ہے ہاں میں بلی ماران سے بات کر رہا ہوں میں نے کھانے کے لیے آڈر دیا تھا آپ کو کچھ دیر پہلے ہاں لنچ کے لیے ابھی تک آپ کا بندہ آیا نہیں ہے تو ایک چیز مجھے دھیان دلانی تھی آپ کو میں نے جو آڈر دیا تھا اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کر دیجیے گا

ابھی نکلا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کٹلری ایڈ کر دیجیے گا ہاں تین ڈسپوزل پلیٹ چمچ یس ڈسپوزل گلاس ہے تو پھر وہ بھی بھیج دیجیے گا ہاں میرے اسی جو فوڈ ڈیلیوری کے لیے جو بندہ آئے گا اس کے ہاتھ سے بھیج دیجیے گا اوکے ٹھیک ہے